दिक्खो जी सर जेह्की साढ़ी अपनीं डोगरी भाशा ऐ सर इस भाशा गी अस अग्गैं मतलव बड़ानां चाह्दे कि मतलव बड़े दूर लेी जाना चाह्दे हर कोई इस भाशा गी दवानें दी गल्ल करदा मतलव कोई बी साढ़ा अपनां कोई बी कल्चर ऐ रैह्न सैह्न ऐ खान पीन ऐ जेह्का बी आक्को डोगरी च तां इसी गल्ल गी हर कोई मतलव अग्गैं लेनें दी कोशिश करै एह्दे पर गल्ल केह् ऐ सर कि इसी लोग हर कोई दवानें दी कोशिश करा हर कोई इस गल्ले गी ते जिन्ना होई सकै उन्ना बड़ावा देओ इस चीज़े गी लोग केह् ऐ कि अपना मात्तर भाशा गी दवानें दी कोशिश करदे जां कोई होर भाशा ऐ आह्ला होऐ जियां तुस अगर कोई पंजाबी लब्भी जा जां कश्मीरी लब्भी जी तां उनैं अपनां भाशा कदैं नी अपनी भाशा मतलव पिच्छें नी रक्खगन अपनां भाशा करनीं तुसें गी लब्भी जंदा अपनीं भाशा करदै नी शोड़दा अपनी गल्लैं गी कदैं नी ओह् पिच्छें नेंई रखदा सर हून एह् ऐ जियां अपनां बच्चैं अपनां कल्चर जां बच्चैं साढ़े अग्गैं उनैं बच्चें गी बी जादा सा जादा अपनीं भाशा सखानें दी कोशिश करै उनें अपनैं कल्चर दै बारे च दस्सै केह् नां साढ़ा उट्ठनां बैठनां जां साढ़ा पिच्छें केह् इतिहास रेह् दा केह् चीज़ां रेह् दियां साढ़े पिछले जमानें च ओह् ही इतिहास परानां उसी दोरहाओ अग्गैं आनें आह्ली पीड़ियें गी आने आह्ली जनरेशन गी उनें पता लग्गै क् साढ़ा पिच्छै केह् हिसाव हा केह् सिस्टम हा जां अग्गैं आनें आह्लें जां लोकें केह् कीता जां असेंगी कोई दवानें दी कोशिश करा दा लेकिन उस गल्ले शा तुसें बिल्कुल नी डरनां तुसें उस गल्ले गी अग्गैं स्पोज़ जर्नली इयै लेईयै चलनां कि अपनैं जिन्नां बी होई सकै अपनैं कल्चर गी गुसैं अग्गैं कोई थल्लै दवानें दी कोशिश नी करनीम सर तुसैं गल्ल एह् ऐ कि मेरी गल्ल तुसैं मतलव उसदे चे अगर कोई बी ऐ डिफालट होंदा जां कोई बी गल्ल होंदी जां इस गल्लै गी साढ़ै कोला दा कोई ऐसी गल्ल गै नी निकली सकदी अगर अस फिलहास जिस गल्लै नै बिरा असर होऐ अस ऐसी गल्ल कुसे गी आक्खनां नी चांह्दे जां कुसै मजहव बारै असकोई गल्ल गै नी करदे पर जेह्ड़ा साढ़ा अप्पनां मजहब ऐ अपनां कल्चर ऐ जेह्का साढ़ा जम्मू कश्मीर दा अपनां जेह्ड़ा कल्चर ऐ साढ़े राजा महाराजा होईये जिनें अपनां अपनां बड़ा कम्म कीते जिनैं अपनीं इन्नी बिरासत लैत्ती ही जित्ती ही जेह्ड़ा साढ़ा अपनां राजपूत कलचर हां जां कोई मतलव जिन्ना बी जम्मू कश्मीर दा कल्चर हा परानें केह् करदे हे कोई बी चीज़ होंदा हा तां उसी चीज़ गी बड़े गौर कन्नै दिखदे हे सुनदे हे लांदे हे जां परानां साढ़ा लाना खाना पीनां उठनां बैठनां किन्नां बड़ा बड़ा सोआद होंदा हा इक दुऐ दै आना जाना अज्ज कल दै लोकें गी केह् ऐ अज्ज कल दे लोग इनैं चीज़ें गी भुल्ली चुके दे इनें चीज़ें गी लोग बिल्कुल ओह् नी करदे कि सैटिस्पाफाई नी करदे कि यद क्या है यह तो पुरानें जमानें की बातें हैं लेकिन इस गल्ले गी मतलव अग्गैं लेईयै जाना एहे नी दिक्खनां कि परानें जमानें की बातें हैं लेकिन ओह् नी दिक्खनां जेह्का साढ़ा पराना कल्चर ऐ उसी होर बड़ावा देओ तुस उसी अग्गैं लेई चलो जिन्नां होई सकै तुस अग्गैं लेई सकद् ओ उस कल्चर गी ठीक ऐ गल्ल एह् ऐ कि इस तरां अगर जियां अगर अस कुसै दुऐ देश च चली जन्नें अपनां जे उत्तें कोई बंदा लब्भी जा असओह्दे कन्नैं बिल्कुल अपनीं भाशा करनां चाह्दे ओह् बी चांह्दा कि अपनां बंदा आए दा कोई अपनां डिस्टक दा जां अपनें पिंड दा बंदा ऐ जां कुसैजगा दा आ दा ऐ ओह् अपनां बंदा ऐ मतलव ओह् बड़ा खुश होंदा जियां कोई फार्न कंट्री च कोई साढ़ा बंदा उत्थें लब्भी जंदा कोई समझो कोई जम्मू दा ऐ साढ़ा डोगरा बंदा ऐ आओ जी आओ जी बड़ा स्वागत करनां किन्ना खुश होंदा कि बिदेश च होंदा ओह् तो किन्ना खुश होंदा अगर अस जम्मू दै अन्दर जम्मू कश्मीर दैा अन्दर इन्ना डोगरी भाईचारा ऐ साढ़ा अगर अस इक दुए दी गवल्ल नेंई समझचै इक दुए दी गल्ल नेंई लांदे ते एह्दे साढ़ा मतलव केह् फायदा बाकी पार्टियें साढ़ा फायदा ते चुकिकी लैनां बाकी जिन्नें होर बी कोई कोई बी कास्ट होऐ ओह् साढ़ा फायदा चुक्कदे लेकिन अस अपनीं भासा दा अपनें कल्चर दा अपनें रैह्न सैह्न दा अपनें हित्त दा फैदा अस नेंई चुकदे ओह् कमी केह् ऐ कि साढ़े अन्दर थोह्ड़ी जेहीा कमी ऐ थोह्ड़ा नेहा अपनां इक केफटैंट लाना चेही दी कि इसी गल्ले गी समझनां चाही दा अस इसी समझी सकैं अच्चा जियां साढ़े घरै च अपनां दिक्को इसलै अपनां घरे च साढ़े दुद्द घ्यौ मक्खन होंदा हा हर चीज़ होंदियां हां अज्ज कल हर चीज़ बनौटी आई ओह् कीह् होई देखो दोखी होई दिक्खो जी अज्ज फलानी कंपनी खुल्ली ओह् चीज़ बना दी ओह् चीज़ बना दा साढ़े इत्थें जमीर दी कमी नी ऐ साढ़े कोल जमीन बी ऐ घाह् पत्तर बी ऐ कम्म करनें आह्ले बंदे बी हैन घर तुस अगर आपूं गौ रक्खो बच्छी रक्खो डंगर रक्खो अपनैं तुसैं किन्नां बैनिफिट ऐ अपनै घर तिसेंगी देस्सी चीज़ थ्होई सकदी मतलव दुस हर चीज़ देस्सी देओ अज्ज कल सोचदे अगर परानें जेह्के दादा दादी होईये नानी होई कोई ताई चाची जेह्ड़े कोई सौ साल दे बी होनें ते उनेंगी पुच्छेओ तुस साढ़ै कोला दा तुसेंगी समझ घट्ट लगदी जां उनेंगी पुच्छी सकदे ओ सौसौ साल दे इक सौ दस साल दे बा होनें ते उनेंगी तुस पुच्छी सकदे ओ कि अपनें घर बिच्च माल रक्खनें दा केह् फैदा ऐ अपनैं घर च गौ रक्खनें दा केह् फैदा ऐ हिन्दू धर्म च एह् गल्ल ऐ कि हर घर बिच्च इक गौ होनीं गै होनीं चाही दी सब तो बड़ा गल्ल ऐ कि जेह्ड़ा गौ दा दुद्द ऐ ना एह् असें इक बौह्त बड़ा देन ऐ और प्रोटेन इक असे एह्दा फायदा होंदा ऐ इस चीज़ दा ते एह् मतलव असैं जरूरी रक्खनीं चाही दी अज्ज कल लोकें ते माल मवेशी रक्खनां शोड़ी ओड़े दा लोक सोचदे कि अज्ज बनौटी अज्ज जाएगें दुकान पे और दस रिपय की दूध की थैल्ली लाएं गे उस दुद्द दी थैल्ली च पेदे कैमिकल ओह्दे च पता वनी केह् केह् चीज़ां पेदियां ओह् मतलव अस पसंद गै नी आंदा ऐ घर दी चीज़ तुस रखगे चाहे दो गवां रक्खो क् के जमीन ते सारें ऐं अस डोगरे बंदे न प्हाड़ी बंदे न इत्तें जमीनां साढ़े कोल सब न पर जमीनां बी खेड़ियां पेदियां न की लोग मैह्नत नी करनां चांह्दे अज्ज कल हर कोई चांह्दा दा फैकट्री खुल्ली फलानी फैक्ट्रूी खुल्ली अस उत्थां लेई चलचै जी दुद्द लेआओ चलो जी चौल लेआओ लेकिन परानैं जमानैं असैं अपनैं धान लाए अप्पैं धान लाए दा देस्सी चौल होंदे लाल चौल देस्सी उइन्न चौलें दे मकावले इसलै जेह्ड़े अज बनौटी आंदे यूरियां आह्ले चौल आंदे उंदे मकावले कु कुश नी हैन ते इस गल्ल कि साढ़े मक्क होंदी कनक होंदी अपनैं देस्सी में बोलनां कानक मंडी होंदी ही कनक मंडी लगदी ही साढ़ी ओह् चीज़ां लोग भुल्लिये उनैं चीज़े पर ध्यान गै नी दित्ता लोकें जमीनां बड़ियां पेदियां साढ़े कोल जमान बत्तेरी ऐ साढ़े कोल पर लोग करनां नी चांह्दे अगर इक बंदा करदा जां सौ चा गस बंदे करदे बाकी ते ओह् हो एहे तां पले एह् करा दा जी एह्दी किन्नी ओह् मतलव इसी भुक्ख पेदी लोग मैन्टै च जंदे पैसे खर्चनें दै डर न पैसें दी गल्ल नी होंदी ऐ अपनैं जिन्नी जिन्द लग्गैं उन्ना शरीर तुंदा कंफ्टेवल रौंह्ना फिट्ट रौह्नां नां कोई बमारी लग्गनी असैं अस जिन्ना परसीनां कड्डगे मैह्नत करगे जमीनें च अपनी खेत्ती बाड़ी करगे तां असैं तां कोई ओह्दै नै उन्ना शरीर उर्जा होर दिंदा शरीर गी केह् होंदा कि कंपिटैंट बंदा अपने शरीर गी मज़बूत करदा जंदा दिखो साढ़ी उमर बी इसलै मन्नी लैओ पंजताली पंजां अस इसलै बी मतलव पजां किल्लो भार कवन्टल भाप चुक्कनां अस फ्ही बी नी पिच्छें हटदे लेकिन अज्ज कल अगर इस जनरेशन पंज्जी साल दे मुड़े गी आक्खनां होऐ ज़ार पजां किल्लो दी बोरी मेरी एह् गड्डी दै शत्ते पर चाड़ी ओड़ेआं उनें आखनां जां मेरे कोला दा नी चकोनीं ते अगर पांडी कोई खड़ोते दा होनां साढ़े कोई डोगरा भ्राह् खड़ोते दा होनां उनैं बचैरै दस रपे लैनें उस आखनां भाई ज़ार एह् मेरी बोरी चाड़ी देआ शत्ते पर मारज़ किन्ने पैसे लैन् बीह् रपे जां पज़ां रपे चल ठीक ऐ ठीक ऐ ज़र देई ओड़नें आं चाड़ी ओड़